सतनाम साखी जय झूलेलाल हलो जय झूलेलाल कहिड़ो हालु आहे भाभी कीअं यादि कयो अथव अच्छा कहिड़ी खपेव तव्हांखे चंपल या जूतो जीअं ॿ पटी जी चंपल थिए थी टी पटी टीप टी पटी हा टी पटी चंपल कहिड़ी खपेव ॿाहिरि अंदरि जी या घर में पाइण जी हा घर जे घर में पाइण जी अन ॿ टाइप जूं अथव ॿ तरीक़े जूं अथव हिकिड़ी त थोरी सस्ती अथव सौ वीहे रुपए जी ई अथव इहा ऐं ॿीं अथव चारि सौ रुपए जी ॿीं जेका आहे न उहा थोरी गद्दीदार सुठी आहे भई पेर खे आरामु ईंदो इअं त तव्हां ॿुधाए जो कहिड़ी खपेव

अच्छा ॿाहिरि अंदरि लाइ बि ॿीं पटी खपेव या अंगूठे वारी खपेव आंगूठे वारी खपेव आंगूठे वारी में बि अन भाभी वैरायटी अथव वैरायटी अथव हुन में बि ॿ टे टाइप जूं आहिनि भई जीअं हुन में बि कीअं अथव हिकिड़ी शुरूआत ॾेढ सौ जी अथव पोइ ॿीं सै जी अथव पोइ पंजे सै जी अथव पोइ ई पंजे सै वारी में वरी उहो ई आरामु दायक थी थी वञे हा न

हील वारी खपेव तव्हांखे हा फ़्लैट न खपेव त हा पंजे सै ताईं सुठी मिली वेंदव हील वारी सपाटो बि मिलंदव सपाटो बि हील वारो ॾाढो सुठो मिली वेंदव ॿाहिरि अंदरि जो हुन में त को सिल्वर कलर गोल्डन इअं अथव कारो अछो इअं अथव अलॻि अलॻि रंग जी उहो बि ॾाढी सुठी अथव हा हुन खां सवाइ बि इहो त पेंसिल हील में बि अथव सैंडल तव्हांजी नुंहुं लाइ खपेव त जीअं या तव्हांजी धीअ लाइ खपंदी हुजेव त हिकिड़ी चौकोड़ हील में बि ईंदी आहे हिकिड़ी प्लेटफॉम बि ईंदी आहे त हीअं हील वारियूं अलॻि अलॻि उहे बि अथव सुठियूं सुठियूं सुहिड़ियूं ऐं उचियूं बि अथव हज़ार बि फुल ॿारे सै ताईं जूं अथव मूं वटि

इस्पोट शू बि अथव इस्पोट शू में बि इअं ई अथव की हिकिड़ो अढाई सौ शुरूआत अथव वरी पंज सौ अथव वरी अठ सै जो अथव वरी हज़ार जो बि अथव हा इस्पोट शू बि अथव हू त उहो जेके लेदर जा जूता हूंदा आहिनि न उहे बि अथव लेदर जा जूता बि अथव हुन में बि उहे त रुॻो ॿ क्वॉलिटी अथव हिकिड़ी पंजे सै जी अथव हिकिड़ी हज़ार जी अथव हा तव्हां जेॾी महिल तव्हां फ्री हुजो अचो दुकानु त सॼो ई ॾींहं खुलियल आहे तव्हांजो पंहिंजो दुकानु आहे भले आरामु सां अचो ऐं ॿियो ॿुधायो तव्हांजे इहो जेंट्स लाइ बि खपेव त जेंट्स लाइ बि अथव मूं वटि जेंट्स लाइ बि ॾिसो था न चलो अचो भाभी अचो ठीकु आहे ठीकु आहे भाभी जय झूलेलाल